हाँ नमस्ते हमें हमें सूज चाहिए कितने का है हजार बारह पन्द्रह सौ तक बढ़ियां बढ़ियां कम्पनी आठ दस हजार का एक दोस्त बोल रहा था लेने के लिए कुछ डिस्काउंट ओस्काउन्ट चार सौ तीन नहीं मिलेगा आधे चार सौ पाँच सौ तक नहीं मिल पाएगा कितने प्रकार का है नहीं दौड़ने धूपने कहीं आने जाने और तौन दौड़ रनिंग ओनिंग खाति कौन सा जूता अच्छा रहै ठीक है नमस्ते ता